हॅलो हॅलो हय कोण उलयता हय सांगा आमचे कशें खबर आसा तुवें तें हाडून दवरपाचें आनीक मागीर आमी जर ते कोणेय व्हेलें जाल्यार पे करत पे करतलीं नाजाल्यार जर तें कोणी व्हेलना जाल्यार आनी आमचे रेट दिवन तें दवरतलीं आमकां आमचे गॅलरीन ना लास्ट डॅट म्हणळ्यार सगळें तेचेर घातलेंच आसा सो हो फूल वीक आसतलें सो ह्या फूल विका भितर तूं तें हाडून दवरपाक शकता

न् ना हे दोनूच टॉपीक आसात म्हणळ्यार जर हे दोन टॉपीक जे आसा ते आमचे एग्जिबिशनाक अशें लायतलीं आमी पूण जर तुज्या कडल्यान एस्ट्रा कितें आसा जाल्यार तूं तें हाडपाक शकता तें आमी दवरतलीं मागीर एग्जिबिशनाचो पार्ट न्ही पूण तें आमी दवरतलीं जर कोणीय घेवपाक शकता न्ही अशें कोणाक बरें दिसलें जाल्यार जर कितें बरें सिनरीज आसात गोवा रिलॅटेड फॉकाचें अशें कितें आसा जाल्यार ना तुमका जें पॉरिबल आसा तुमी ज्या हेतून हे तुमका तुमचे कडेन जमता तशें तुमी करपाचें तुजें कितून बरें करपा शकता बर्या पेण्टिंगान अशें म्हणजे तुजें कितें बरो प्रॉडाक्ट तो हाडपाचो पूण तशें कायत ना हय हांगा पणजे पाठ्यार जातलें हय आर्ट एन कल्चरान सकयल लाय्ब्ररी आसा पळय न्ही सॅन्ट्रल लाय्ब्ररी जाणा न्ही थंय मुखार जो जागो आसा त्याच सुवातीर जातलें टायमींग सकाळचें णव णवाक तुमी पावपाचे तुमचें जें कितें आसा तें घेवन आमी सारके साडे धा बरांक सुरवात करतलीं हय साडे धा ते पांच मेरेन आसतले आनी तुमका जवण सगळें आसतलें आनीक जशें हांवें म्हणला की तुमका अशें आमी पे करतले जर ते कोणी व्हेलना जाल्यार आनी जर व्हरता देन ओके या थँक्यू